بچہ کے پیدائش پر سب سے زیادہ تو سب سے پہلے اپنے گھر والے خوش ہوتے ہیں اور محلّے میں اپنے پڑوسیوں کو اپنے رشتےداروں کے گھر مٹھائی بھجواتے ہیں اور اس کا منڈن بھی کرواتے ہیں اور پھر اس کا چھٹّی منایا جاتا ہے اور پھر اُس کی مُسَلمانی بھی ہوتی ہے اور چالیسواں بھی منایا جاتا ہے چالیسواں میں کھانا بنا کر اچھا اچھا رشتےداروں کو بلاتے ہیں پڑوسیوں کو بلاتے ہیں اور بیٹھا کر کھلاتے ہیں اور بچّوں کو سب پیسے بھی دیتے ہیں نئے کپڑے تحفے مٹھائی اور بھی بہت کچھ دیتے ہیں اور بچّوں کا عقیقہ بھی کرایا جاتا ہے